जेके बि स्वीमिंग पूल लाइ नवा मुंहिंजा दोस्त ईंदा आहिनि हुननि खे मां चवंदो आहियां की पहिरीं ॻाल्हि त ॾकिणो न आहे ऐं पाणीअ खां बिल्कुलु ॾकिणो न आहे छो त असांजो पूल जाम नंढो न आहे जाम वॾो न आहे ऐं नंढो पूल आहे ऐं हिन में तव्हांखे पंहिंजे पाण खे ख़ाली एतिरो ध्यानु ॾेयणो आहे की असां हुनमें सॼो अंदरि न वञिणो आहे असांजे कंधे ताईं असांखे स्विमींग पूल में वञिणो आहे ऐं हिन खां पोइ जाम प्रैक्टिस खां पोइ हुनमें अंदरि वञिणो आहे अगरि असांजो दिलि करे थी त न त ख़ाली गर्दन ताईं असांखे स्विमींग पूल में वञिणो आहे ऐं असांजो स्विमींग पूल जाम बराबरि मीडियम आहे